पेंटिंग करना मिगी ते बड़ा गै शैल लगदा पेंटिग च मेरी जान ऐ पेंटिग च मिगी इंट्रैस्ट जिसलै में पेंटिंग शुरू करना होन्ना मिगी मिगी कदें एह् सोचना होन्ना कि जि'यां कोई बिल्डिंग होई में बिलडिंग दिक्खना होन्ना आं बिल्डिंग मेरे दिमाग च होंदी बिल्डिंग दिमाग च जिसलै होई न्हाड़ा में सीन अपने दिमाग च नोट करी लैन्ना ते ओह्दे मताबक में वाइट शीट अप्पर होंदी इक न्हाड़े पर पेंटिंग शुरू करी लैन्ना जि'यां जि'यां ऐसा लगदा कि जेह्ड़ी मन्नी लोओ कि तुस में पेंटिंग करै ना इक घर दी घर दी पेंटिंग करै ना ते ओह् घर मेरे दिमाग च फिट्ट ऐ फिक्स ऐ मेरे दिमाग च ओह् उसी दिमाग च गै इक इन्टैलीजैंसी ऐसी होंदी कि जेह्ड़ा डेटा रिकार्ड होई जंदा मेरे कुसै बी डेटा रिकार्ड होई जंदा जिसलै ओह् दिमाग च घर पेंटिंग बना ना ओह् घर मेरे दिमग च बस्सै दा ऐ जिसलै पेंटिंग बनानी ओह् मिगी इ'यां लग्गना कि घर मेरे बिल्कुल मेरे सामनै गै ते बस में उ'आं पेंटिंग बनान्ना होन्ना जिसलै पेंटिंग बनाई फ्ही स्कैच बनाए पेंटिंग बनाई ते बड़ा गै इंट्रैस्ट औंदा जैसे कि पेंटिंग होई स्कैच होई स्कैच सामनै होए स्कैच गी दिक्खियै एैज ए पूरा पेंट करना कि बिल्डिंग होई जिसलै पेंटिंग करने दा टैम होंदा बिल्डिंग जि'यां दिमागै च बिल्डिंग दी पूरी फोटो कैप्चर होंदी जि'यां लगदा कि बिल्डिंग मेरे सामनै खड़ोती दी ऐ उस्सी दिक्खियै वाइट शीट उप्पर पेंटिंग करनी बिल्डिंग दा पूरा स्कैच बनाना रफ्फ स्कैच बनाना ऐसा लगदा के नेईं बिल्डिंग बिल्कुल सामनै गै ऐ मेरे कोल खड़ोती दी ऐ बाकी फ्ही अपना कोई नेच्चर आई जा जि'यां इक कोई सीनरी आई जि'यां कोई बड्डे बड्डे प्हाड़ होई गे बूह्टे होई गे उ'नें गी दिक्खियै कापी उप्पर बनाना ते स्कैच कराना ते कोई रफ्फ होई गेआ जां कोई गड्डी जा दी ट्रक्क जा दा कोई रोड़ होई गड्डी रोड़ च कोई ट्रक्क लग्गी दी कोई बस लग्गी दे ओह् खड़ोती दियां ओह् दिमाग च अपने सीन कैप्चर रक्खने उ'नें गी दिक्खियै इक पलेन कोरे कागज उप्पर नोट करदे जाना ऐसा लगदा के नेईं जे भाई बिल्कुल सामनै लगदा इ'या रियलटी च में पेंटिंग बनान्ना आं पेंटिंग च पेंटिंग बनाना बड़ी अच्छा लगदा मिगी मिगी बड़ा एम ऐ पेंटिग च पेंटिंग मिगी बड़ी शैल लगदी जि'यां होर अपना होई गेआ जि'यां झरना होई गेआ नदियां होई गेइयां नाले होई गे बड्डे बड्डे प्हाड़ होई गे बूह्टे होई गे इन्दा अपने दिमाग च इक फोटो कैप्चर रक्खना ते ओह्दे मताबक पेंटिंग बनानी ते जि'यां किश बी चीज होई गेआ जि'यां होटल होई गेआ गड्डी होई गेई किश बी होई गेआ मतलब तुस किश बी आक्खी सकदे ओ उस चीज दी अपने दिमाग च नोट रक्खो नोट करियै उस चीज दे बारै उस चीज गी बनाओ जि'यां मेरे दिमाग च होंदा जिसलै कि इक बंदा सामनै आया न्हाड़ी शक्ल दिमाग च बैठी न्हाड़ी शक्ल दिमाग च बैठी दी उस्सी गै इक शीट उप्पर कैप्चर करी ओड़ो बनाई ओड़ो ओह् पेंटिंग ऐ बाकी बिल्डिंग होई नेच्चर सीनरी किश बी ओह् पेंटिंग बनाना बड़ा शैल लगदा ते बड़ा गै मस्त लगदा मिकी मेरी ते दिलो जान ऐ पेंटिंग